ہلو کیا میری لئن لائن کنیکشن سے بات ہو رہی ہے جی جی میں زینب بات کر رہی ہوں گیوال بیگھہ سے در اصل میرا انٹرنیٹ بہت در اصل بات یہ ہے کہ میرا انٹرنیٹ بہت سست چل رہا ہے حالانکہ میں لئن لائن کنیکشن استعمال کر رہی ہوں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ بتا سکتے ہیں جی جی جی میں تو پراپر کنیکشن میں ہوں جی جی یہ خلل کیوں ہوتا ہے کیا یہ میرے کنیکشن کی خرابی ہے یا کمپنی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے اچھا اچھا

تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا آپ پلیز بتا دیجیے جی جی جی روزانہ لائٹ تو رہتی ہے کسی کسی ٹائم چلی جاتی ہے جی جی جی آپ پلیز دیکھ لیجیے اچھا اچھا تو آپ اپنے اسٹاف کو بھیج دیجیے گا کب تک بھیجیں گے اچھا اچھا نہیں پہلے بھیج دیجیے بہت لیٹ ہو جائے گا پلیز ذرا جلدی کیجیے جی جی اچھا جی بھیج دیجیے پلیز نہیں نہیں میرے طرف سے سارا کنیکشن صحیح ہے پتا نہیں اسی طرف سے ہو رہا ہے شاید آپ دیکھ لیجیے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہاں ہاں ضرور ضرور ٹھیک ہے